آ جی میں نے گلوكار ارجیت سنگھ كو برہ راست سنا ہے میں ایک با ایک مرتبہ دہلی میں تھی تو ان كا ایک كنسرٹ ہوا جس میں میں شركت كی اوران ان اور ان كو براہ راست سننے كا موقعہ ملا بہت اچھا ایكسپرینس تھا بہت اچھا تجربہ تھا میں اس سے پہلے ان كو صرف ٹیلی ویژن یا موب موبائل میں سنتی تھی لیكن وہ پہلی بار تھا كہ میں جب ان كو اپنی آنكھوں كے سامنے گاتے ہوئے سنا تو یہ بہت اچھا تجربہ تھا میں اب گلوكار عاطف اسلم كو براہ راست سننا چاہوں گی اگر مجھے موقعہ ملے كیوں كہ وہ ایک آ كیوں كہ ان كے گانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ان ان اور ان كے گانوں گانوں كا جو عنوان ہے وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے اس كے خاص كر جب وہ ںعت وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس ریچول جو روحانی گانے ہوتے ہیں ان اس كی وجہ سے میں اس كو ان كو پسند كرتی